असांजे खेत्र जा विधायक आहिनि मारवाह साहब ऐं सिंधी नवजीवन जेका सभा आहे हुनजा अध्यक्ष ऐं सरपंच आहिनि दादा नरेन्द्र मसंद जी उन्हनि सां मां हर हिक दफ़ो जॾहिं बि मिलंदो आहियां हुनजी तारीफ़ करे बिना रही न सघंदो आहियां भई जाम सुठा माण्हू आहिनि